सुबह उठिकऽ योगा करैके चाही योगा करलासँ शरीरमे बहुत ही अच्छा अथी अनुभव होइ हइ अनुभव होलाके बाद लोकके शरीरके भी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छासँ रहै हइ योगा कएलासँ शरीर स्वस्थ रहै हइ आगेके लिए भी कोइ दिक्कत नहि हो सकै योगा कएलासँ आओर दौड़ला दौड़ लगेलासँ सुबहके मौसममे बहुत ही अच्छा महसूस होइ हइ योगा कएलासँ कोइ तरहके बेमारी कोइ परेशानी ब्लड प्रेशर हाइ ईसब कोनो नहि होइ छै योगा ही एक अच्छा अथी हइ जे शरीरके मोटापन भी नहि होइ दै छै शरीरके सन्तुलन बनाकऽ बहुत अच्छासँ रखै योगा कएलासँ लोकके हानि नहि होइ हइ कोनो परेशानी नहि होइ हइ योगा एक अच्छा चीज हइ जे हर व्यक्ति सुबहके उठिके अपन अपन आश्रममे बैठिके पेटके नीचा उपर साँस आगे पिछाँ कऽ कऽ फुलाकऽ देखरेख कएलक जे ओकर शरीरमे कोनो तरहके परेशानी हइ उछलकूद दुनू बाँहि आगे पिछे ईसब केलखिन करै छथिन योगा बहुत अच्छा ही चीज हइ